भारत में अगर लोग जी योग गुरु की बात करें तो बाबा रामदेव योग गुरु हैं वह एक ऐसे योग गुरु हैं जिनको हर प्रकार के योग की नॉलेज है उनके कने सारे प्रोडक्ट भी हैं देसी दवाई भी उन्होंने चला रखी हैं कुछ देसी प्रोडक्ट भी हैं उनका प्रोजेक्ट प्रोडक्ट का नाम पतंजलि के नाम से बिक रहे हैं और टूथपेस्ट से लेकर आँटा ओयल बिस्किट वगैरह सब कुछ हैं तो बढ़िया दे रहे हैं वह और उनको देख के अगर प्रेरणा की बात करूँ तो एक एज होने के बाद भी कितनी ज़्यादा स्फूर्ति में हैं बीमार नहीं होते हैं तो यह भी मुझे एक योग के लिए प्रेरित करता